हेल्ल' आदा बे लाफा मैगंफ्रा बेसेबां लागोनब्रा दामफ्रालाय औ लाफा मैगंफ्रा दस पन्द्रह आरो बेनि खमाव जाया अ होमब्लालाय बुरजा नांगौब्ला गाबोन समफोरा लागै एसे गोबांयैनो दोनलै बिस मुथासो औ ओमफ्राय बे बानलुफ्रालाय मा दामजेनेबा अ अ बिदिबालाय दे अ अ बिदिबालाय एसे बुरजायैनो दोन बेखौ औ बानलुखौ उनावबा मा जायो माबा मोनसे मिलायना लाबोनोसै ब्रा अ अ ओमफ्राय बे आलुफ्रा मा दाम बेफोरो अ अ बेखौबो मिलायना लाबोगोन दे बिदिबालाय ओमफ्राय बेलाय माबाफ्रालाय नाफ्रा नाफोर गैयार' कबिफ्रा क अ अ अ ओमफ्राय हाथाइ बाजारा मोजां जादोंदा ने

नाखौ जेनेबा फन्द्रह खेजिसो जेनेबा दे होमब्लालाय

आलुआ फन्द्रह खेजिसो

दे जागोन दे बिदिबालाय लाफाया आङो ओरैनो दस मुथासो अ दे होमबालाय ओमफ्राय नांनायाथ' ओइ दालिफोरबो एसे दोनदो फास खेजिसो

अ अ दालि एसे अहर एसे दोनदो ओमफ्राय दुन्दियाफोर मोनगोनना मोना फालाय लांफैनाया साननैसो उनाव लांफैनोसै सुनिबारा लागै अ अ दे ओमफ्राय सुनिबाराव लांफैनानै बेलासि बेलासि लांफैगोन आङो अ अ औ होमबालाय माथोबाव